لیہ کی وادی میں پہلا سنو فال بائک پر میں اپنی رائل انفیلڈ پر لیہ لداخ کا سفر کیا تھا دوستوں کے ساتھ مگر ہر موڑ پر اپنی دھن میں آکسیجن کم سڑکیں تنگ اور برفباری اچانک ہم خردنگ لا پاس کے قریب پہنچے ہی تھے کہ پہلے سنو فال کی نرم وار گرتی ہوئی محسوس ہوئی پورا منظر سفید ہونے لگا خاموشی میں صرف انجن کی آواز اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی یہ لمح خاص کیوں تھا فطر سے جننے کا احساس جیسے کائنات خاموش ہو کر صرف تمہیں دیکھ رہی ہو اپنے آپس سے ملاقات نہ کوئی شور نہ ہجوم صرف تم اور تمہاری سانسیں خوف اور خوشی کا امتزاج بائک سلپ بھی ہو سکتی تھی پر وہی خطرہ زندگی کو زیادہ اصل لگاتا ہے